हेलो

हाँ जी हाँ आप कौन जी जी जी जी जी बताइए

और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि अभी यह स्टार्ट हुआ है अगर आपके बच्चे को छुट्टी मिल गया तो अभी उसका वह फिर पीछे हो जाएगा फिर उसको कौन पढ़ाएगा आप बताइए आप

नहीं देखिए छुट्टी तो देना चाहत नहीं चाहते हम लोग क्योंकि छुट्टी से जो है बच्चे और जो कमज़ोर हैं वह तो और कमज़ोर हो जाएगा उसके हाँ तो बच्चे क्या है छुट्टी तो वह एक बार लिया फिर दुबारा भी ट्राई करता है ब कुछ ना कुछ बहाना बना ही देता है इसी वजह से अब हम छुट्टी नहीं दे पाएँगे आप देख लो अपने हिसाब से आप क्या करना चाहते हो आप मेडिकल लीभ चाहते हैं तो उसका वह जो डॉक्टर की पर्ची है वह और और एक अप्लीकेसन जमा करवा दीजिए आप उसके बाद जैसा होगा हम लोग देख लेंगे सेसन तो कल से सहुरू हो गया है जी जी अभी नया सेसन इस्टार्ट हुआ है नया बैच इस्टार्ट हुआ है इस वजह से हम लोग अभी किसी को मतलब छुट्टी देना ही नहीं चाहते हैं अगर आपकी हाँ अगर आपको दिक़्क़त है तो ज़बरदस्ती तो हम थोड़ी कर सकते हैं आपका बच्चा है आपने हिसाब से देख लीजिए